हाँ हमारे हिंदी भाषा को बचाए रखने के लिए हमें बहुत ही तरीके के प्रमोट करने के लिए कोशिशें की जा रही है कि आम लोग इन कोशिशों को बाकायदा इस कोशिश में हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं जैसे कि हमारी भाषा एक शुद्ध और सरल है और हर एक कोई पुरानी यानि व्यक्ति हर इस चीज़ को समझता है और इस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिश चल रही है और आम लोग भी इस कोशिश को पूर्ण रूप से इस कोशिश में जुड़ रहे हैं और सफलतापूर्ण हिंदी भाषा को बचाने के लिए हम पुराने जमाने से ही स्तर से सीढ़ी बाई सीढ़ी हर पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा को बचाने के लिए काफ़ी प्रोमोटों का सामना करना पड़ रहा है और सभी सामना कर रहे हैं और हमें इस भाषा को प्रमोट करने के लिए काफ़ी खुशी मिलती है और हमें बहुत ही गर्व होता है